गथ'फोरखौ दानि जुगाव बर' रावजोंनो फोरोंनांगौहाय बर' रावआ जोंनि बर' बिमानो गोदोनिफ्रायनो फैनाय बर' राव रोङाबा दानि जुगआव बर' मानसिफोरा बर' राव माबे फोरोङाबा गोदोनि बायदि जाम्बा जाम्बि फोरबायदि ओरैनो एसे एनै इंग्लिस मिडियामआव बर'आव होनांगौ आरो उद दा बर' मेडियामआवथ' जोंनि गोदोनि आबै आबौ मोननि थाखायनो फोरनिफ्रायनो जानाय नालाय दा बर' मेडियामआव एसे एनै बर'खौबो होनांगौ इंग्लिसखौबो होनांगौ बर'खौ फोरोंथारनांगौ आरो जायखि जाया इंग्लिस मेडियामआनो जा जेरावखि जेरावखि फोरोंआनो जा बर' मेडियामआ थाखाथारनांगौ मानोबा मानो होनोबा जोंनि दा बर' बड'लेण्ड माबायाव बर' माबा बर'फोरा जाफिनसिगोन नालाय बिनिखायनो बर' रावफोरखौ जोङो फोरोंनागौ उन्दैनिफ्रायनो बेलकफोरखौ बर' बेलेग हौवाजों हाबा जानायफोरा माबा बर' हौवा हारसा हौवाजों हाबा जानाय बांगाल हौवाजों हाबा जानायफोरा बर'खौनो फोरोङा जोंनि थाखाय बर'आ दा बेसे गोनां बेखायनो बर' रावजों जों फोरोंनांगौ जित दा जोंनि बड'लेण्ड माबायाव जेरैखि थाङा बर' एसे एनै रोंनाय लेखा फरायनाय मबानायफोराव ओइ जोंना साइन बर्ड माबानायफोरावबा बर'फोरबो होदेरो ना इंग्लिस मेडियामफोराव बर'नि फोरोंबाबो बर'फोरखौबो होनदेरना होनांगौ बर'फोर फोरोंदेरनांगौ ओम आजिखालि दानि जुगआव साख्रि बाख्रिफोरावबो बर'फोरबो हेदेरो ना बर' मेडियामफोरबो होदेरो जोंथ' जोंनि दा जायगायाव जोंना जाहैबाय भुटान खाथि जाहैबाय जों दा जोंनि गथ'फोरा एसे एनै इंग्लिसबो रोंनांगौ बेलेग जाथिबो रोंदेरनांगौ हारसाबो एस रोंदेरनांगौ नाथाय जोंनि बर'आ दा बर' बिमानिफ्राय सोमजिनाय नालाय बर'खौ फोरोंथारनांगौ जोंनि दानि जेखि जाया इंग्लिस मेडियाम खुलिनायफोराव दानि बर' रावखौ सोलोंथारनांगौ आरो नङा बिदि बु बर' राव जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानोना जोंनि कालसारआव बर' रावजोंनो रोंनाय बर' राव फोरोंनाय ब गु उन्दैनिफ्रायनो बर' फोरोंनाय ब आ से से नै फोरोंनाय बिफोर गासैबो जोंनि बर' बिमानिनो जोनोमगिरि बर' बिमानि फाव राव बिफोरखौनो गासैबो फोरोंनांगौ बर' रावआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जेनेबा बै बेलेगफोराव थांनाय माबानायफोराव बर' राव रोङाबाबो हारसा इंलिसफोरखौ एसे एनै रोंबाबो सिरि सिरि बर' गावजों गाव बर' रायलायनानै इंलिस फोरखौ बेलेग जाथिफोरजों थांनायाव इंग्लिसफोरखौ एसे एनै रायलायनांगौ हारसाफोरखौ रायलाय एसे एसे रोंनानै थानांगौ जोंनि बर'नि रावआ जोंनि गोसो सिङाव थानांगौ आरो ओंखायनो दा ग गथ'फोरखौ आजिखालिथ' इंग्लिस मेडियाम हारसामुदि माबा हिन्दी माबा खुलिबाय नालाय दा बर' फोरखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ बर' रावआवनो होजोबनांगौ आरो बर' राव फोरोंनांगौ रायलायनांगौ आबै आबौमोन गोदोनि फ्रायनो उजिबोनाय जोंनि बर' रावआ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां